हां जी बस बढ़िया तुस सनाओ अं अच्छा केह्ड़ी ऐ अपनी केह् नांऽ उं'दा ते गुड़िया अच्छा वैन चलांदे जेह्के नेईं कुड़ी ते ठीक पढ़ा दी कुड़ियै दे नंबर शैल न ते मुड़ा लड्डर मस्ती मारदा बड़ी बाऽ अजकल तुसेंगी पता निं किस स्हाबै उ'न्नै कन्न खिच्चे दा पैह्लें बी कीते दा ओह् पैह्लें आई जंदे जी साढ़े जगतै गी कीऽ मारेआ अं चलो हून तुसें आक्खी ओड़ेआ ते हून कन्न खिचगे क्योंकि दिक्खना हून लड्डर मस्ती बड़ी मारा दा नुहाड़ै कन्न खिचनै दी जरूरत पेई दी ऐ ते घरें आह्लें दी बी अग्गें अनुमति होनी चाहिदी नीं के कन्न खिच्चने जां नेईं ओह् ते ऐ

ओह्बी थुहाड़ी गल्ल ठीक ऐ ओह् ते ऐ कोई निं ओह् करदे न देगा ते अ'ऊं अगले संडे गी दिक्खी लैओ तुस ते पैह्लें अ'ऊं ध्यान घट्ट देआ दा हा इं'दे पर कोई निं टेंशन निं लैओ तुस अगले बारी इं'दे नंबर घट्ट निं औङन क्योंकि ओह् होंदा निं बच्चें ई थोह्ड़ा देना पौंदा ओह्दा डर बगैर डरै निं पढ़दे हैन जागत् लड्डर मस्ती मारदा होग ताहीं तुआहीं पुड़कदा रौंह्दा ओह् घट्ट ध्यान दिंदा पढ़ाई पर उ'ऐ उ'ऐ चलो कोई निं टेंशन निं लैओ अगली बारी बेफिक्रे होइयै आयो बच्चे अपने गी लेइयै